السلام علیکم آنٹی آپ کیسی آئی تھیں وہ نہ مجھے کچھ پین پینسل اور پین اور سیزر چاہیے تھی آپ اس کی قیمت مجھے بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ یک مجھے لگتا ہے نہ کہ آپ کی دکان میں بہت سستا ملتا ہے بہت اچھا مجھے نہ یہی سب چاہئے تھا میں بتائی نہ آپ کو سیزر پینسل پین اور پنچ مشین بہت اچھا ہے حساب کے کے لیے شکریہ کیا آپ براہ کرم میرے لیے یہ تیار کر سکتے ہیں اچھا تو میں آپ کو آپ کو میں بہت اچھی طرح مجھے مجھ سے بات کی اس کے لیے شکریہ میں ضرور دوبارہ آپ کی دوکان میں آؤں گی مجھے بہت اچھا لگا شکریہ آنٹی بائے بائے ہاں ٹھیک ہے میں جلد ہی آؤں گی آپ ٹینشن نہ لیں میں جلد ہی آؤں گی ہاں ٹھیک ہے آپ کی شکریہ کا آپ کی حساب اور آپ نے بہت اچھی طرح بیہیو کے لیے ایک باردل سے شکریہ وہ آنٹی مجھے دوکان کا راستہ پوچھنا تھا اچھا اور کوئی بند وند تو نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ